हैलो हां जनाब हर्षा होर बोला दे हां जनाब में इक टिकट कटाई ही थुआड़े कोला हरिद्वार जाने दी ते ओह्दा केह् बनेआ फिर में कराई ही कल दपैह्री बैल्ले कराई दो त्रै बजे हारे एह् नांऽ ऐ केह् नांऽ लखन नेईं नेईं एह् प्लेन प्लेन दी देहरादून दी ऐ ना हां एह् इक जम्मू दा देहरादून

कन्फर्म होई गेदी हां जी ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ जनाब शुक्रिया